हाँ मुझे पाँच संख्या याद है एक लाख पच्चीस हज़ार दो सौ दस तीन लाख चार हज़ार एक सौ ग्यारह चार लाख दस हज़ार दो सौ पैंसठ सात लाख अठारह हज़ार सात सौ नब्बे दो लाख ग्यारह हज़ार आठ सौ दस